आबाद आरो न' उनथिं हादाबाव सरासनस्रा रोखोमफोर दाउफोरा ओरैनो लकेल दाउ दाउ ब्रयलार थारखि दाउ हांसो बेफोरनो सरासनस्रा ब्रयलार दाउ फिसिनायाव गोबां मुलामफा दं मानो होनोब्ला जोंनि सरासनस्रा जोंनि बाजाराव हाथायसालियाव सरासनस्रा ब्रयलार खौनो बांसिन फाननो हानाय जायो आरो मुलामफायाबो ब्रयलारानो साबसिन मानो होनोब्ला बाजाराव ब्रयलार से किल' आव सरासनस्रा दानि आथिखालाव नैजौ बाजि थामजौ हालागै मोननो हानाय जायो ब्रयलार दाउआव आरो लकेल दाउआव बाजाराव आथिखालाव ब्रैजौनिफ्राय बाजौसिमखौ मोननो हानाय जायो बेफोरजोंनो आबादारि जिउआव गोबां रां आरजिनो हानाय जायो गोबां बेजोंनो न'खर सोलिनो हानाय जायो हांसो हांसोआ आथिखालाव बाजाराव बाजौनिफ्राय दजौ राङाव मोननाय जायो आरो ब्रयलार दाउ फिसिनो थाखाय जोंनो से स्कुवेर फिट आव मासे बिदिनो फिसिनो हायो जों बेफोरखौ जोंनि न' न'नि साया सोनारो ब्रयलार दाउ आरो ब्रयलार खौ बेरजेननायनिफ्राय थामजिनिफ्राय थामजिबा दिनहालागै बे दिनावनो फाननो गोनां जायो गुसुं समावनो जों ब्रयलार दाउखौ जों फाननो हायो आरो लकेल दाउखौ जों गोबां दामाव फाननो मोननाय जायो बिदिनो रोखोम दाउफोरा दं आरो फालांगिखौ बिदिनो सामलायो जोंनि न'खरनि नांगौ जानायफोरखौ बेफोरजोंनो जों राहा संलांनो हायो